हमरा राज्यमे अनेक धार्मिक स्थल अछि जाहिठाम अनेकानेक लोक प्रतिदिन जाइत छथि आओर ईश्वरके आराधना करैत छथि हमरा एहिठाम हमरा बगलमे शक्तिपीठ उग्रतारापीठ अछि हमरा बगलमे बनगाँवके महा महागोस्वा अथी गोस्वामी लक्ष्मीनाथ के कुटी छनि एतबे नहि एहिठाम बगलमे ओ कारू खिरहरि अस्थान इत्यादि अनेक पूजा स्थल अछि जाहिठाम अनेकानेक लोक प्रतिदिन जा आओर देवीके पूजन अर्चनमे लीन रहैत छथि लगल रहैत छथि